आङो गोदान रेसिफिफोरनि बाथ्राखौ मिनथिनो थाखाय आङो टिभियाव स्थार फ्लास आव फैनाय मास्टार सेफखौ नो नायनो मोजां मोनो बिखौ आङो जोबोरैनो नायनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बेयाव जोंनि गोबां जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय गाव गावनि संनाय नि रोंगौथिखौ देखायफैयो जेनोबा माबादिखौ संबोला माबादिखौ होयोब्ला मोनसे रेसिफिया गोथावसिन जागोन बा बेखौ नुनायावबो साबसिन जागोन बा नायब्लानो जानो लुगैनाय जागोन बिखौहाय जोङो मास्टार सेफनि स'फोरावहाय नायनानैहाय मोननो हायो आरो आङो बिखौ नायनायनि खार'नानो जाहैबाय माने बिखौ नायोब्ला आङो गोबां आंनि संनाय फोरावहाय माने सोलोंनानै लानो हायो आरो जेनोबा आङो बे बे मास्टार सेफ संनायनि गेजेरजों बिसिनिफ्राय नायनानै सोलोंनानै लानायनि गेजेरजों आङो आंनि संनाय थायेमाव संनाय समाव आङो बिखौहाय बाहायफिननानै संनानै जानो हायो आरो आङो गुबुनफोरनोबो संनानै जाहोनो हायो

माबादिखौ मोनसे ओंख्रियाव बेसेबां जखानि बेसेबां बिबांनि होनांगौ जेरै संख्रि बानलु हालदै थाव आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां मसलाफोरखौ हाय माबोरै बाहायनांगौ बबे समाव होनांगौ मोनसे रोसिफि बा मोनसे ओंख्रियाव बेसेबां बिबांनि दै होनांगौ ना दै होनाङा बेफोरखौ आङो मास्टार सेफनि स'वाव आङो नायनानै सोलोंनानै लानो हायो आरो माखासे बे रेसिफिफोरखौ माबोरै बानायगोन जेरै मोनसे दै गोनां संनाय ना एवनाय ना बेखौ बाथोन देनाय ना मोनसे गोरानैनो मोनहोनाय ना माबोरै बेखौहाय सङोब्ला गोथावसिन खालामनो हागोन बेफोरखौ आङो मास्टार सेफ स'नि गेजेरजोंनो मोननो हायो बेखौ नायोबोलाथ'आंनि संनायावबो बिराद ओ जौगानाय बा ओ मोजांसिनाव फैनायखौ आंङो नुनो मोनो बे स'आ आंनि थाखाय बिरात मोनसे गोनांथार आरो जाय आंनि सानफ्रोमबोनि संनायाव आंखौ हेफाजाब होयो आङो नायनानै बिराद मोजां मोनो आंहाबो मोनसे आंनि संनायाव सोलोंनो हानायखौ आङो जोबोर मोजांयैनो मोनो आङो बिखौ नायनानै गोदान गोदान रेसिफिफोरखौबो संनो सोलोङो आरो गोदान गोदान रेसिफिफोरखौ संनानै जानायनो मोननायाव आंहाबो जोबोर गोजोननाय दङ आंबो जोबोर खुसि जायो आं आंनि गोसोखौबो माने जोबोत मोजाङै मोनो बेनि थाखायनो आङो बे मास्टार सेफ संनायनि स' फोरखौ नायो आरो नायनोबो जोबोत मोजां मोनो